السلام علیکم میں نے پچھلی دفع آپ کے ریسٹوراں سے بٹر چکن وتھ بٹر نان آرڈر کیا تھا جو مجھے بے حد پسند آیا جی ہاں تو اس دفع بھی وہی آرڈر کرنا چاہتی ہوں جی ہاں بالکل بٹر نان وتھ بٹر چکن کیا آپ کے پاس اویلیبل ہے جی بہت شکریہ آپ کتنے ٹائم میں آرڈر دے دیں گے جی آپ کا بہت شکریہ